हेलौ हेलौ औ गुद मरनिं फुंनि सम हेलौ औ औ औ औ आच्छा आच्छा

दङ दङ सोंनो हागोन जेखि सोङा आं दा खामानि गैथ'वा औ औ जोंनि जोंनावथ' जोंनावथ' जोंनि फरायसालियाव जोंनावथ' दिजिथेल ख्लासनि सुबिदा दङ जों सम सम प्रजेक्तर बाहायो आरो कम्पिउटारनि थाखायबो जोंहा फोरोंगिरि दङ जोंनि कम्फिउटार लेबआव दाइन खान कम्फिउटार दङ दा गथ'फोरखौ मोजां कवालिथि इदुकेसन होनो थाखाय जों सानफ्रोमबो मोनफ्रोमबो क्लासनि क्लासनि फरायसाफोरखौ सानफ्रोमबो फिरद मोनसे सरलिस मिनिट ब्रैजि मिनिट कम्पिउटार ख्लास होयो दा आरो बेजों लोगोसे एखमबा एखमबा जे पुरानि सा पुरानाजों सोमोन्दो थानाय जेनबा ससियेल सायनस मेथस सायनसनि थाखायबो जोङो प्रजेक्तरखौ बाहायो कम्पिउटारखौ बाहायो दा जोंनाव सिमार्ट क्लासनिबो सुबिदा दंजोबो दा जों बे बायदिनो गथ'फोरखौ कवालिथि इदुकेसन होलांगासिनो दङ औ औ औ फरायनायजों लोगोसे देहायारि जोथोन लानो थाखाय जों फिजिकेल एकथिबिथिसनि थाखाय गथ'फोरखौ जों सानफ्रोमबो फुंआव गथ'फोरखौ फिसिकेल ट्रेनिं होयो मानि लाइफ फिजिकेल इक्सस्रासायस फोरोङो पिटटि खालामनो होयो आरो सामफ्रामबो गथ'फोरनो गेम्सफोर होयो